अपने समुदाय में खेल खेलने के पर ग्रामीण लोगों की बहोत ही अच्छी राय है वह ये सोचते हैं कि ना खेल खेलने से बच्चे का स्वास्थ्य और शारीरिक संबंधी समस्याएँ दूर होती हैं यह उनका मानना होता है इसलिए वह बच्चों को बचपन से ही ऐसे खेल सिखाते हैं जिसके जरिए वह अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकें और अपने आसपास के लोगों को भी उस चीज का महत्व बता सकें जैसे कि अपने बड़े बूढों का ध्यान रखना कि हम उनको कैसे स्वस्थ रख सकें उसकी भी जानकारी वह खेल के ज़रिए हमें देते हैं जिससे हम अपने साथ साथ अपने परिवार आसपास के लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं ग्रामीण लोगों का मानना होता है कि कोई भी खेल जो होता है वह हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखता है तो हम उसको ज़रूर खेलें और उसको अपने जीवन में निरंतर अभ्यास के तौर पर उसे आजमाएं ये हमारे ग्रामीण लोगों का मानना होता है जिसके जरिए हम अपने तरक्की के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं ये हमारे खेल जो हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे आने वाले समय में ये हमें बहोत लाभ देने वाला होता है